ہمارے علاقہ میں کوئی مہمان آتا ہے گھومنے کے لیے اس کو ساتھ بہت عجت کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں اس کو لے آاتے گھماتے پھراتے اپنا آپوسی میں یہے رہتے ہیں کوئی آدمی دعوت کرتے ہیں اگر پڑوسی یا کسی کو مہمان آ ہے اس کو بھی ہم بھی دعوت کرتے ہیں گھما پھرا کر لاتے ہیں کھیااتے پیااتے سرے گھماتے اس میں جو ہوتا ہے پہنا ارا کر کپڑا پسستر مہمان نہیں آتا اس کو پینا وورا کو بدا کرتے ہیںںجت کے ساتھ گھما پھرا کرتے کھلاتے پلاتے گاتے اگر کوئی دور دیا کھانا پینا کیا اس کو بھی کھاتے ہیں پیااتے ہیں ہم بھی اس کو آتا ہے کوئی منومان تو ہم بھی کھاتے ہیں پیااتے ہیں اس کو بھی عجت کے ساتھ بدا کرتے ہیں کھانا پینا کھاتے ہیں کو بڑ ہوتا ہے مہمان میں جو خرچہ ارچا اور جو ہوتا کپرا بستر کھلانے پیانے موس مچھلی کے ہیں پیاے ہیں عجت کے ساتھ رکھتے ہیں ع جیز کےلااتد اس کو بدا کرتے ہیں ن پورا اپنے آپوسی میں سےل لے گھما پھرا کر دیکھا لیتے ہیں گھما لیتے ہیں عجت کے ساتھ رکھتے ہیں بہت اچھا سے اس کو پنا وھا کھلا پلا کے تمام گھما پلاا کے اپنا آپوسی میں س گھما پھرا کے لے آتے ہیں عزت کے ساتھ رکھتے ہیں نہیں ہواں پھرا کر اپنا کھا پینا ماوس میں اچی جا رہتا ہے خرچہ ارچا کر کے کھیا پیا دیتے ہیں اور رقصد کر دیتے ہیں